हमरा सबसँ नीक दूटा मौसम यात्रा करनाइ करैमे मजा आबैए जे एक तऽ शरद ऋतुके मौसम बरसातके बाद आओर दोसर बसन्त ऋतुके मौसम एहि समयमे खेत खलिहानमे जे खिलल फुल रहै छै ओ देखबामे आबैए प्राकृतिक सौन्दर्यके आनन्द भेटैए शरद ऋतुमे जे देखै छी खेत सब एकदम धानसँ लदल रहैए ओहो देखैमे आबैए से नीक लागैए यत्र तत्र चिड़ियाके कलरव सेहो नीक लगैए

एहिमे यात्रा करबामे ने जादे गरमी लागैए जादे ठण्डा लागैए आओर कपड़ोके भार देह पर कम रहैए जाहिसँ कि शरीर फ़ुर्तिला बनल रहैए बहुत आनन्द बुझाबैए जहन गन्तव्य स्थानपर पहुँचै छी तऽ ओतौ सब तरहके चीज भेटैए आसानीसँ भेटैए कतौ कोनो सामान खरीदबाक होइए तऽ ओहो खरीदैमे जाइमे कोनो तरहके आसकति नहि लागैए जाइ छी आओर खरीदै छी आओर नहि तऽ भीषण ठण्डी रहै छै तऽ जाइमे दिक्कत बुझबैए भीषण गर्मी रहैए तऽ जेना लागै छै कि झुलसि गुलहुँ तहन बहुत दिक्कत बुझाबैए